जब लोग पहली बार ड्रॉइंग करते है तो वो उनकी प्रैक्टिस नहीं होती और जिनसे वो ड्रॉइंग अच्छे से नहीं कर पाते उनको पेन अच्छे से पकड़ना नहीं आता है ड्रॉइंग करते है तो कलर्स का भी उनको पता नहीं रहता है कौन सा कलर कहा पर यूज़ करना है वो ब्रशेस को भी कई जगह मतलब कई जगह यूज़ कर रहे है जहाँ पर ब्रशेस का यूज़ नही होता है फिर भी वो ब्रशेस का यूज़ कर रहे है जबकि वहाँ पर उन्हें स्कैच कलर करना चाहिए अगर वो स्कैच कलर करते रहे करते है तो वो सही रहता है ब्रशेस कि जगह और लोगों को अगर जितनी ज़्यादा लोग प्रैक्टिस करेंगे ड्रॉइंग करने की तो उनकी ड्रॉइंग भी अच्छी रहेगी और उन्हें आगे ड्रॉइंग करने में कोई दिक्कत नही आएगी जब कोई व्यक्ति पहली बार ड्रॉइंग करता है तो उसे दिक्कत आती है और उसकी ड्रॉइंग अच्छे से नहीं हो पाती है और आगे अगर वो प्रैक्टिस करता है ड्रॉइंग कि तो उनमें ड्रॉइंग में कोई दिक्कत नहीं होएगी अच्छे से ड्रॉइंग ड्रॉ कर पायेगा वो